की अही रेसिपीके ठीकठाक पालन करय छियै की या दोसरके स्वादके एक्सपेरिमेंट बनबैत छियै जिनके ओ कल अनमोल जायत अछि ई कुछ ईम्पोर्टेन्ट की कुछ बाते ई सकय छियै रेसिपी तऽ अपना बनय छै स्वादके हिसाबसँ खाना बनबय छी लेकिन ई लेकिन घरमे तऽ अपने अपने हिसाबसँ बनबय बनबय छियै बाहर जाइ छियै देखय छियै ई किसके कैसन कैसन बनबय छै एतेक एतेक खाइके स्वाद स्वाद लए कऽ पता करय छियै कि कैसन छै नहि छै छै की दै छै नहि दै छै की दै छै अपन घरमे तऽ कुछो कैसनो मतलब बना के टेस्ट करि लए छियै लेकिन बाहर गेलाके बाद तऽ ओकर देख देखके मतलब रेसिपी देखके लगय छै की हमहुँ किछु ट्राइ करियै अलग अलग चीज चीज बनइए बनइए आओर सबके देखइए कि हमरो किछो आबय छै जैसे की बनबए लए कि खानामे अइसन इंट्रे इंटरेस्ट छै कि दोसरोके बनायके खिलाय खिलाय देबय रेसिपी बनबयमे बनबयमे मोबाइल मोबाइलसँ दे देखिके टी वी सँ दे देखिके दोसरके दे देखिके बन बनायके अलग अलग प्रकारके बनबयमे मोन लगय मोन लगय छै ले लेकिन घरमे देखबो करय छियै मम्मी केना बनबय छै बहीन केना बनबय छै चाची केना बनबय छै अनेक अनेक पकवान बनबय बनबय छी छियै फिर फिर भी फिर भी अपन मोनके देखे खातिर रेसिपीके एक बार नहि दू बार तीन बार ट्राइ ट्राइ करय छियै देखय छियै अच्छा बनय छै की बनय छै कि नहि नहि बनय छै तऽ एक बार नहि दू बार नहि तीन बार ट्राइ करय करय छी करय छियै फेर देखय छियै अच्छा बनलइ की नहि अच्छा बनय छै तऽ हमहुँ खाइ छी सबके दै सबके दै छियै बोलय छियै टेस्ट करही कैसन लगय लगय छौ रेसिपी रेसिपी मोबाइलपर देखय छियै तऽ अनेक चीज गामपर दै छै हमहुँ लएके मतलब रेस रेसिपीमे जे चीज लगय छै सामान सब मँगाय के बनबय छी बनबय छी एक बार तऽ खराबो होइ जाइ छै दुसरो बार होइ जाइ छै तीन बार तेसरका बेरमे ठीके ठाक बनि जाइ बनि जाइ छै आओर केकरो केकरो टेस्ट कए कऽ ओ पूछै छी कैसन बनलौं नै बऽ नै बन नै बनलौं बनलौं रेसिपी तऽ अपना मोनसँ जे आबय छै लोक बनेबे करै छै लेकिन फिर फिर भी देखै छियै की से मोबाइल से देख के बनैयै कैसन बनै छै नै बनै छै ओइसे दोसरो देखतै तऽ हमर बड़ाइ करतै ई करतै उ करतै लेकिन अपना मनमे अन्दरमे तनिक डरो लगय छै कि से दियै कि नहि दियै लेकिन सोचय छियै फिर दय दै छियै लेकिन फिर फिर भी रेसिपी खाना चावल दालि रोटी सब्जी सबके आबय छै बनबय लेकिन अलग अलग प्रकारके सामग्री लए लएके अनेक पर प्रकारके चाट समोसा समोसा जिलेबी भी भी बनायके दोसरोके चाहय छियै कि से खुश होवए अब देखय कि से एकरो आबय छै कि बनबय लए पहिले तऽ नहि आबय रहय लेकिन आजकल तऽ खाना प्रति छै रूचि लेकिन फिर भी फिर भी ई भी किचनके सामग्री कि बनाबटमे देखरेख करी करिके रेसिपीके अलग अलग टेक्नोलो टेकनीक बनाके बनाके देखय देखय छियै चावल दालि रोटी सब्जी बनायके ओकरामे अलग डिश बनि जाइ तऽ अच्छा रहतै रेसिपी पी बन बनेबय तऽ अलग अलग हमहुँ फेर चाहबय तऽ अपना कुछो खोलि सकय छियै समोसा लिट्टी सबके दोकानो खोलि सकय छियै रेसिपी तऽ सब बन बनाय लय छियै लेकिन एगो नया टेकनीक बनबयके की से हमरासँ अच्छा ओ बनबय छै कि हम ओकरासँ अच्छा बनेबय रेसिपी ओएह चाहे छै कि लोक बनबय छै तऽ हम ओकरासँ अच्छा किछु करियै